جہاں تک بھارتی میڈیا کی بات ہے تو اِس کے بارے میں میرا تجربہ جہاں تک ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ بھارتی میڈیا جو ہے اکثر جو ہے میڈیا اکثر میڈیا سب نہیں سب کو میں نہیں کہوں گا بہت سارے اچھے بھی ہیں لیکن میجوروٹی ایسی میڈیا ہے جو مطلب فرضی خبریں دکھاتی ہے زیادہ تر جن کا حقائق سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور ایسی خبریں دکھاتی ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کہیں سچ ہے اور دوسری طرف اگر بات کی جائے کچھ ایسے میڈیا کی جو کافی صحیح خبریں دکھاتی ہیں جو حقیقت پر مبنی خبریں ہوتی ہے اُن کو وہ دکھاتی ہے جو کہ سماج میں جس سے ایک سماج میں ایک اچھا میسیج جاتا ہے جس سے لوگوں کے ایک اُمیدیں بنی رہتی ہے میڈیا کے تعلق سے لیکن اگر بات کی جائے مشہور اخبارات اور نیوز چینلس سے تو اُس میں بہت سارے اخبارات ہیں مشہور ٹائمس آف انڈیا ہندوستان اور بھی تمام ہیں انقلاب اُردو میں جو آتا ہے اور نیوز چینلوں کی اگر بات کی جائے تو اے بی پی نیوز آج تک این ڈی ٹی وی بھارت تک اِس طرح کے تمام چینل ہیں جوکہ کافی مشہور ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں